اگر دنیا میں مجھے موقع ملا سفر کرنے کا تو میں پہلے چاہوں گا کہ میں سعودی عرب کا دورہ کروں اور جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تھا کئی آمد ہوئی تھی میں ایسی جگہ جانا چاہوں گا اور وہاں جا کے عبادت کرنا چاہوں گا مکہ اور مدینہ میں اور جو ہے کچھ وقت کچھ پل وہاں پہ جاؤں گا اور کچھ وقت کچھ پل وہاں بھی جاؤں گا جنت البقیع میں بھی جاؤں گا قبروں کے پاس بھی جاؤں گا اور اور اس کے بعد دیکھیے اللہ نے چاہا پیسہ دیا تو پھر اس کے بعد اور بھی دنیا میں بہت ساری جگہیں ہیں دبئی ہے کویت ہے اللہ پیسے دے گا تو اس حساب سے ہاں تو اس ادھر بھی دیکھا جائے گا لیکن میری فسٹ پرایرٹی یہی رہے گی کہ میں جاؤں پہلے مدینہ اور وہاں جا کے کچھ پل عبادت کے گذاروں میں اپنی زندگی کے